وعلیکم السلام جی بولیے

جی جی جی جی میں جی آپ نے سہی جگہ کال کیا ہے میں کاؤنسلر ہوں اگر آپ انٹر کر لیے تو آپ کا کس میں انٹرسٹ ہے سائنس میں ہے تو آپ نیٹ کر کے ایم بی بی ایس کر سکتے یا پھر اور ہائیر ایجوکینش کے لیے آپ ڈگری لے سکتے ڈگری کے بعد آپ بی ایڈ لے کے ٹیچر کی جاب کے لیے آپ الیجبل ہو جاتے اب آپ کا رجحان جس طرف ہے آپ اس طرف جا سکتے اس کے علاوہ اگر آپ یہ پروفیشنل کورسز لینا چاہ رہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہی اگر آپ گورنمنٹ جابس کے لیے دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا ہے پھر اور ڈگری کر کے آپ بی ایڈ کر کے آپ گورنمنٹ جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی الیجبل ہیں آپ نہیں تو پروفیشنل میں جانا چاہ رہے تو آپ اس کے بعد اگر آپ کا کورس کیا ہے سائنس ہے میتھس ہے تو آپ نیٹ کر کے ایم سیٹ کر کے انجینئر ڈاکٹر کی فیلڈ ایگریکلچر فیلڈ میں بھی آپ جا سکتے اس میں بھی بہت سارے پروفیشنل کورسز ہے جو اپنا آپ کا کیریئر بنا سکتے ہیں جی جی اکاونٹ اب آپ پر جو اگر آپ انٹر میں سائنس اسٹوڈنٹ ہیں تو یا جس اسٹوڈنس ہیں اس حساب سے آپ ڈگری میں لے سکتے سائنس ہے تو آپ سائنس فیلڈ لینا اگر سی جی سی ہے تو آپ بی کوم کمپیوٹر کر کے ایم کوم کمپیوٹر اس طریقے سے آپ کمپیوٹر کورسز کر کے آگے آپ اکاونٹس میں بھی الیجیبل ہوتے جی جی ہاں بہتر رہتا اگر آپ شارٹ ٹرم کورسز کرے تو بھی آپ کے لیے اچھا رہتا فیوچر میں کیریئر آپ کا بن سکتا ہے ٹھیک ہے شارٹ ٹرم کے لیے آپ کو سکس منتھ کے بھی کورس اویلیبل رہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کونسلر سے آپ نے مشورہ لیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ ٹھیک